आं खामानि मावनाय थासारियाव जायगायाव नांलायनाय एबा थासारिफोरखौ ओरैबायदि सामलायो जाहाथे बिसोरखौ नांलाय खमलाय जायोबा मोजाङै मोजां बुलायना बुजायनानै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामो जेन'बा सासे मानसिया बेखौ सासेखौ खामानि एबा मावैनि थाखाय एसे नासयदों होम्बा बे सासेखौबो एसे मोजाङै बुजायनानै खामानि मावहोनो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन आरो जुदि थासारिया एसे गोब्राब नांलायलायनाय जाबाय थायो अब्ला सानैखौबो मोजाङै मोजां खामानि मावलायनो थिनलायनानै एसे बुजायनानै दलद थाहोयो आरो आरो जुदि बांद्राय बांद्राय अख्रा जायोबा सानैखौबो रायनानै सल्भ खालामनानै दोनो होम्बाना बिसोरसानैया आंखौ जेबो होननो हाला आरो ना ओमफ्राय बेनि उनाव जों जेन'बा सासे मानसिखौ नासयोब्ला सासे मानसिया दुखु मोनगोन बेनि थाखायनो सानैखौबो मोजां सनमानै होनानै दलद दोनो सासेखौ होनाबा सासे गोदो दु दुसिनानै खामानिखौ मावालासिनो दलद थायोबा जोंहाबो लस जागोन बिस्राबो लस जागोन आरो जों सानैबो बिसोरखौ एसे मोजाङै मोजां बुजायनानै होनांगोन सापस हमनानै लाबाय सासे मानसिया गोब्राब माबानायनि थाखाय एसे दुरबल मोननायनि थाखाय खामानिखौ मोजाङै मावनो हायाखै आरो बै सासे मानसिया बांसिन मावनानै बेखौ दुसिनानै दलद थायोबा सानैखौबो मोजाङै मोजां बुजायनानै मोजाङै मोजां रायलायनानै एसे माबानानै मा होनो बिदिखौ बुजायना होनांगोन आरो